اتّر پردیس میں کئی بڑی خبر رساں تنظیمیں اور میڈیا ہاؤسیز ہیں جو مختلف نوعیت کی خبروں کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں یہ تنظیمیں عوامی نجی ملکی اور علاقائی سطح پر خبروں کی ترسیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں یہاں کچھ مشہور خبر رساں تنظیموں اور میڈیا ہاؤسیز کا میں ذکر کر رہا ہوں دور درشن ٹی وی نیوز یہ ہندوستان کا سرکاری خبر رساں ادارہ ہے جو قومی اور علاقائی خبروں کی ترسیل کرتا ہے آل انڈیا ریڈیو یہ بھی ایک سرکاری ادارہ ہے جو ریڈیو کے ذریعے خبریں اور دیگر پروگرام نشر کرتا ہے امر اجالا یہ اتّر پردیس کا ایک مشہور ہندی زبان کا اخبار ہے جو علاقائی اور قومی خبریں فراہم کرتا ہے دینک جاگرن دینک جاگرن یہ بھی ایک مشہور ہندی زبان کا اخبار ہے جو اتّر پردیس سمیت ملک بھر میں پڑھا جاتا ہے ہندوستان یہ ہندی زبان کا ایک مشہور اخبار ہے جو اتّر پردیس میں وسیع پیمانے پر پڑھا جاتا ہے انڈیا ٹی وی یہ ایک مشہور ہندی زبان کا ٹی وی نیوز چینل ہے جو قومی اور علاقائی خبریں نشر کرتا ہے ٹائمس آف انڈیا یہ انگریزی زبان کا ایک مشہور اخبار ہے جو قومی اور بین الاقوامی خبریں فراہم کرتا ہے ہندوستان ٹائمس یہ بھی انگریزی زبان کا ایک مشہور اخبار ہے جو ملکی اور بین الاقوامی خبریں نشر کرتا ہے این ڈی ٹی وی یہ انگریزی اور ہندی زبان میں خبروں کی ترسیل کرنے والا ایک مشہور ٹی وی ہے سہارنپور نیوز نیٹ ورک یہ خاص طور پر سہارنپور اور اس کے آس پاس کے علاقے کی خبریں فراہم کرتا ہے آج آج تک یہ ایک علاقائی ہندی اخبار ہے جو اتّر پردیس میں مقبول ہے ریکارڈر یہ بھی ایک علاقائی ہندی اخبار ہے جو مقامی خبروں پر خصوصی توجہ دیتا ہے ریپبلک ٹی وی یہ ایک مشہور انگریزی نیوز چینل ہے جو قومی اور بین الاقوامی خبریں نشر کرتا ہے ٹی وی نیوز یہ ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں میں خبریں فراہم کرتا ہے اور ملک بھر میں مقبول ہے یہ تمام خبر رساں تنظیمیں اور میڈیا ہاؤسز اتّر پردیس اور پورے ہندوستان میں خبروں کی ترسیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کی موجودگی سے عوام کو مختلف نوعیت کے خبریں خبروں تک رسائی حاصل ہوتی ہے جو معمولات جو معلوماتی اور آگاہی کے لیے ضروری ہے